अभी हमने हाल ही में बेग खरीदा था तो बेग इतना खराब निकला कि धुलने पे उसका कलर निकल गया थोड़े दिन बाद उसकी चेन खराब हो गई और उसके सारे बेल्ट टूट गए हुकें खराब हो गईं वो इतना खराब निकला कि उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकती कैसा बेग था बहुत ही खराब बेग था वो तो उसके अंदर का जो अस्तर था वो एक तितर बितर होके पूरा झड़ गया टूट के गिर गया इतना खराब उसके अंदर अस्तर था और चार दिन भी नहीं चला ओ बेग तो बिल्कुल खराब हो गया